एलपीजी गैस सिलेंडर सारे ई अपने घर चलांदे न मगर उसी ध्यान च रक्खने गी की कोई बी कोई ऐसा हादसा निं होई जा कि जिसदे कन्नै घरै दा कोई नुक्सान होई जाए असें सारें गी पैह्लें एह् करना चाहिदा कि गैस बंद करनी चाहिदी जेल्लै बी उसी बंद करो तां पिच्छें एह् ऐ उसदा बटन बंद करना चाहिदा ऐ उसदे बाद असें केह् करना चाहिदा कि जेल्लै बी गैस जलानी ऐ ते दिक्खना कि गैस पैह्लें लग्गी दी निं होना चाहिदी कि सारेंगी पैह्लें बच्चें दा बड़ा बच्चें दा बड़ा ध्यान रक्खना की बच्चे गैस कोल नेईं जान इसदा ध्यान रक्खना गैस दी पाईप हमेशा चैक करनी होऐ कि कुदै चूहें निं टुक्की दी होए ते नुहाड़े बाद साढ़े म्हल्लै च इक्क आंटी थी ते उसी केह् था कि नक्क बंद था ते उसी स्मैल निहीं औंदी ते उ'नें केह् कीता कि गेैस जाइयै जलाई ओड़ी ते उसदी बजह कन्नै उं'दे घर बड़ा बड्डा हादसा होई गेआ हा ते असें एह् करना चाहिदा कि अस जेह्के अज्जकल दे लोक आं गैस तां हर कोई चलांदा ऐ मगर एह् निं दिखदा कि उसी दिक्खना बी जरूरी ऐ गैस कन्नै असेंगी नुक्सान बी हैन ते फायदे बी हैन फायदे ते बड़े जादा होंदे पर कुछ जेह्के नुक्सान बी होंदे पर नुक्सान ऐसे होंदे जेह्के पूरी पूरी जेह्के परिवार होंदे उसी तबाह् करी ओड़दे न ते भी असें दिक्खना चाहिदा की सिलेंडर जेह्के

इ'यै इसगी चलाई सकदा ऐ जानकारी दे मताबक जेह्का ना ते असें गैस जलाना बी जरूरी ऐ ते उसदे जेह्के तां प्रकाऊशन लैना बी जरूरी ऐ पैह्लें गैस बंद करो दिक्खो उसी नुहाड़े बाद गैस पर तुस कोई बी चीज़ रक्खदे ओ जि'यां कि फुल्का गै रक्खेआ नुहाड़े बाद उसी इक बारी जेह्का ना हर कोई बंदा ना दिक्खियै जाओ कि गैस बंद ऐ जां नेईं बंद ऐ की के गैस अगर कि गैस अगर लग्गी दी रेही ऐ ते तुं'दे घर कोई बड्डा हादसा होई जाना ते अस निं चाह्न्ने आं कि तुं'दे घर कोई बड़ा बड्डा हादसा होई जाए ते उसे बजह कन्नै तुसेंगी जेह्के अस कुछ तरीके दस्सा ने कि गैस दे कि'यां कि'यां हाद से होने कशा अस बचाई सकने आं पैह्लें दिक्खना कि गैस जेह्की तां माचिस माचिस जेह्की तुसेंगी पता जिसी तीलें आह्ली डब्बी आखने आं डोगरी च अस ओह् जेह्की तां कश निं रक्खनी ऐ गैस दे उसी दूर निहें रक्खना ऐ ते होर नुहाड़े बाद कोई बिजली आह्ला कोई हीटर कोई कश निं रक्खना ओह्बी दूर निहां रक्खना की के बिजली दा हीटर अस कश रक्खगे तां पाईप गली सकदी ऐ ते पाईप गली तां हादसा तुंदे घर होया ई होया ते एह् मन्नना तुसें कि एह् हादसा होने कोला तुसें बचना कि'यां ते उसदे बाद गैस जेह्की उसी इस तरीकै कन्नै बंद करो जिस तरीके कन्नै कोई बच्चे उसी छूही बी लैन कि कोई प्रॉब्लम निं होऐ ते नुहाड़े बाद जि'यां गैस दा कोई मेन बटन होंदा ऐ जिसी रेगुलेटर आक्खने आं ते रेगुलेटर दा इक्क बटन होंदा ऐ निक्का नेहा उसी जिसलै बी तुसें रुट्टी बनानी ऐ नुहाड़े बाद उसी उत्थुआं बंद करना ऐ ते नुहाड़े बाद जेह्की तुसें गैस लाई दी ऐ ते उत्थै बिजली जेह्का बिजली दा बोर्ड ऐ उत्थै निहा होना चाहिदा थोह्ड़ा दूर निहां रक्खो की के बिजली दा बोर्ड होआ समझो तुं'दी गैस लीक होआ दी होग उत्थै अगर बिजली दा बोर्ड होआ ते उत्थै अग्ग लग्गने दे चांस बड़े होंदे न होर तुसें जेह्के तां चूहें दा ध्यान रक्खना की के चूहा भाएं टुक्की गेआ ते तुं'दी गैस तां बी लीक होई सकदी ऐ ते गैस लीक होई ते तुं'दे घर हादसा होआ बस इक एह् गल्ल ते नुहाड़े बाद जेह्का तां में तुसेंगी इ'यै आखना चाह्न्नी आं गैस जेह्की तां एह् निं समझो कि गैस जेह्की साढ़ी सुरक्षा आस्तै निं अस इसी ढंगै तरीके दा इस्तेमाल करचै तां साढ़े बड़े फायदे मतलब कि जेह्की अग्ग जलाने कशा अस पैह्लें अग्ग जलांदे चु'ल्ले बिच ओह् काले होंदे हे हून अस गैस पर कम्म करने आं मगर गैस ढंगै तरीके कन्नै यूज़ करो ना इसी तुस इं'या यूज़ करदे ओ जि'यां कोई